میں اپنی موٹر سائیکل کی دیکھ بھال کرنے کے لئے کچھ اقدامات کرتا ہوں میں ہر ہفتے تیل اور فلٹر تبدیل کرتا ہوں اور میں ہر مہینے بیٹری کی جانچ کراتا ہوں میں اپنی موٹر سائیکل کو بھی ہر سال ایک مکمل چیک اپ کے لئے لے کر جاتا ہوں میں یہ نہیں کہوں گا کہ موٹر سائیکل چلانا تھکا دینے والا نہیں ہے خاص طور پر اگر آپ طویل سفر کر رہے ہوں لیکن یہ ایک بہت ہی مزے دار تجربہ بھی ہو سکتا ہے میں لمبے راستوں پر چوکس اور متحرک رہنے کے لئے کچھ چیزیں کرتا ہوں میں وقفے لیتا ہوں تاکہ اپنے آپ کو آرام دے سکوں اور پانی پی سکوں میں اپنے جسم کو سننے کی بھی کوشش کرتا ہوں اور اگر مجھے تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے تو وقفہ لیتا ہوں اور میں ہمیشہ اپنے گرد و نواح سے آگاہ رہتا ہوں اور اپنی رفتار کو حالات کے مطابق بناتا ہوں